म्हाजी चित्रां जी आसात ती हांव चडानचड कॅनवासाचेर वा ड्रॉईंग शिट्साचेरूच काडटा पूण जी अत्यंत म्हत्वाची जी चित्रां आसात हांव ती फक्त तीच लॅमिनेशन किंवां फ्रेमींग कन्न आडटा बाकिची जी आसतात ती तशीच सामाळन दोवल्ली उरतात आनीक कोणाक जर बड्डेक गिफ्ट बीन दिवपा आसा जाल्यारच ती हांव लॅमिनेशन करून हाडटां आनी तेंकां गिफ्ट दिता